جانوروں کے چارے میں کچھ عام چارے جو مویشیاں پروری کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثلاً مکئی سویابین کا کھانا الفا گھاس سوکھی گھاس گاؤں اور شہروں کے اطراف پائے جانے والی گھاس یہ تمام چیزیں جانوروں کے لیے بہتر ہے